जैसे शादिये बियाह शुरू होइ छै तऽ पहिने तऽ बड़ तुहारी होइ छै कतना दिन खोजिते खोजिते भगवान कहाँ जहाँ लिखल रहय छै वहाँ लोकके जाइ छै आओर ने होइके रहय छै तऽ कतनो सबकिछु कए लेबय होबय नहि करतय आओर जहाँ भगवान लिख दै छथिन वहाँ लोग जाइ छै तऽ वहाँ फिक्स होइ छै आब होलन तऽ पहिने शुरू करतय देखादेखी देखतय एथिन एक बार तऽ देखय लए जेथिन कहीँ छै देश विदेश जा हो देखय लए हुनका आओर ओ देखय लए एलखुन तऽ पसन्द करथुन आब कैसनो लड़की छै लड़कीवला लागि जाइ छन्हि लेकिन ई चीज नहि पसन्द भेलय वैसन नहि भेलय किछु सँ किछु जते ने आब ई नहि छन्हि तऽ इतना लम्बा नहि छथिन तऽ इतना सुन्दर नहि छै तऽ नाक खड़ी नहि छन्हि तऽ ईसब होइ छै ईसब सँ भगवान जिनका सुन्दर बनबय छन्हि गुण भी रहय छै पढ़ल लिखल रहय छन्हि तऽ हुनका जल्दी होइ जाइ छै सेलेक्ट कए लै छै तब हुनका फेर ओतोऽ एलखुन तऽ आब हुनका सबके दहुन साड़ी कपड़ा जतना एलखुन हइ देखयवला मरदाना छथिन तऽ हुनका शर्ट पेन्ट दस गो एलखुन पन्द्रह गो एलखुन सबके दहुन सब चीज आओर तऽ पसन्द होला तब तऽ खुशे छियह केनाहु भगवानके होतनि आओर ने होला तऽ लड़कीवला गेलय साफे कए अइ मिनटमे कहि देतय नहि हमरा पसन्द हइ सब कयल धयल गेलनि बेकार भेल आओर नहि तऽ पसन्द होइ गेलनि तब तऽ आब फेर कोन चीज करबाबय छन्हि अँगूठीवला पहनबयवला से रस्म होइ छन्हि तब शेरबानी कोन होइ छै गै सेरीमनी अंगूठी पहनबयवला एगो होइ छै तब शुरू होलो तखनेसँ तऽ फेर आब तिलक जेतनि फल्लाँ जेतनि तऽ तिलक शगुन जेतनि फेरो शुरू होइ छन्हि विध तब गंगाजी जाइ छन्हि लोक चुमाओना होइ छै मङ्गरोर होइ छन्हि रातिके फेर होइ छै कोन चीज तऽ हल्दी चढ़ाउन आब तऽ हल्दी आओर मेहन्दी होइ छन्हि उतना जे आब ओहोमे एक दिन भरि दिन भरि राति डान्स हौला डी जे बजलह की कहाँ गीत नाद तऽ होएबे करय छन्हि तऽ हल्दी रस्म होलनि मेहन्दी होलय की भए गेलय हाँय हल्दी आओर मेहन्दी होइत होइत हुँ हल्दी मेहन्दी होलय आओर भागि गेलय कयने मतलब होलनि की सब भऽ एलय तऽ हल्दी मेहन्दी होइ छै फेर ओकरबाद ओकरबाद की होइ छै तऽ फेर शादी होइ छै शादीमे तऽ पहिने देवताके गीत शुरू होइ छन्हि शुरू होइ छै हल्दी फोड़य छै तऽ हल्दी मेहन्दी तऽ बादमे होला पहिने हरदी आर फुटय छन्हि चारि दिन पहिने तीन दिन पहिने शिरा नोतअऽ पड़य छै तऽ शिरावला गीत होइ छन्हि ओकरबाद हल्दी लगय छै तऽ बेटी बियाहके होइ छै उबटनके गीत होइ छै उबटन लगय छै चारि दिन पहिने तऽ उबटनके गीत होइ छन्हि भगवानके आठहीं काठवला तऽ उबटन लगय छन्हि तऽ भगवानके शिराके गीत होइ छै तब फेर बियाहके गीत होइ छै चुमाओना गेल तऽ चुमओनाके गीत होइ छन्हि बहुत सारा होइ छै बिध तऽ बियाह होइ छन्हि तऽ बियाहके गीत होइ छन्हि बियाह भेल तऽ भगवानके कोहबर लऽ जाइ छन्हि तऽ कोहबरके गीत वहाँ होइ छन्हि भगवानके रामजीके करय छथिन तऽ ओकरो होइ छै आओर भगवानके बियाहमे डोमिन एलनि रहऽ तऽ भगवानके कहलकैन हे भगवान नेने चलह हमरा अपना सङ्गे

मतलब भगवान भी डोमनियो मजाक कयलकनि हे भगवान हमरा नेने चलह अपन गाँव रामजीसँ कहलखिन हे बड़का पाहुन नेने चलिए हमरा अपने गाँव सुनिए बड़का पाहुन तऽ डोमिनिया भगवानसँ कयलखिन मजाक अभी तऽ नहि छुअलखिन तऽ रामजी कहलखिन जे बड़ी भाग नौआनिके जे भगवानके चरण छुवे रामके लौनिया चतुर सियान चरण छुए रामके भगवानके चरण भेलनि अथी नह कट्टी तऽ चरण छुलकनि नौआइन भगवानके नौओ बड़ी भाग होइ छै ओकरो सबके दाढ़ी बनबय छन्हि तै लए भगवान कहलखिन कि नौआ

तऽ नह काटयमे नौआनियोके बड्ड भाग भगवान देलखिन जे चरण छुए छन्हि भगवानके सबके नह काटय छथिन तऽ उहो भाग ओकर नौआनिके तऽ बिध होइ छन्हि शादीमे नह कटबयवला नहो काटय छन्हि नाखुन तब शादी होइ छन्हि पानि कट्टी होइ छै तऽ वएह पानि कटय छन्हि तऽ ई चुकरी चुकियामे धड़ल जाइ छन्हि तऽ लड़काके वहाँ होइ छै पानि कट्टी तऽ यहाँ लड़कीके नहबय लए दै छन्हि आओर लड़कीवला यहाँ होइ छै तऽ लड़का यहाँ जाइ छै तऽ वहाँ नहबय छथिन तऽ पानके सिनेह करल जाइ छन्हि तऽ सिनेहबलामे पान यहाँ जाइ छै तऽ लड़की खाइ छथिन लड़कीवला अबय छै तऽ लड़का खाइ छै तऽ दोनो कहय छै सिनेह बनल रहय छै तऽ दोनोके शादी बियाह सम्पन्न होइ छन्हि आब एगो चललइ हइ मंगला मंगली आब शादी होइ गेलो मंगलासँ लड़का मंगला छखुन आओर लड़की छह अइसे तऽ आब ओकरा बियाह शादीमे जते नहि होइ गेलौ झँझट जे आब कहथुन जखने से बियाह भेलय हेँ तखनेसँ आब महा कुटुम्बके होइए जाइ छै वैसने प्रवृत्तिये होइ जाइ छै जे इतना ने लड़ाइ होइ छै सब कयल धयल बेकार होइ गेलौ वैसन शादीमे तऽ अइ लऽके पहिने मंगला खोजिके लोक रखय छथिन कि जिनकर मंगला लड़की छै ओकरा मंगले लड़कासँ शादी होतय आओर जिनकर लड़की मंगला छै तऽ ओकरा मंगली लड़का मंगला छथिन तऽ मंगली लड़का पता लगाय कऽ आब जहाँ छह जैसनो छथुन गरीब अमीर आब उतना नहि खोजऽ की करबह करय पड़तय लोकके नहि तऽ ऐसन करबह मंगलासँ मंगली तब ठीक छह नहि तऽ तै लए आउ खूब झगड़ैत रहऽ लड़का लड़की बियाह भेल आब महा कुट लड़ाइ करतह आब की करबह अइ लऽ कऽ मंगला लड़का छथुन तऽ मंगला खोजि कऽ लड़की नानहु जते देर लगतह जैसन मिलऽ आब की करबह बढ़िआँ मिलतय तऽ बढ़िआँ करबहौ खराब मिलय छै तऽ वैसनो करय छै लोक लाचारमे बढ़िआँ बढ़िआँ घर बर रहय छै आओर कैसनो लड़कीसँ करऽ पड़य छै तऽ ईसब विधान होइ गेलय हइ आब जादेतर कुल कहलकऽ जे मंगली छह मंगलिये छै तऽ आब की करतय लोक खोजिके करबहौ मंगले छह तऽ मंगले लड़का मंगली छह तऽ मंगला लड़का खोजबह तब तऽ बढ़िआँ सौमानस्य होतौ नहि तऽ कतनो सब देल लेल बेकार होइ जाइ छै आब इतना तरद्दुत होइ छै शादी बियाहमे तैयौ बाल बच्चा बढ़िआँसँ नहि रहलऽ तऽ बेकार होइ जाइ छै सब कयल धयल इतना नाचय कुदय छथिन लोग बियाह शादीमे सब कितना खुशी मनबय छथिन आओर जे होइ गेलनि तब